ہلو سر سر کیا آپ شاہی دسترخوان سے بول رہے ہیں سر میں رامپور راج دوارے سے بول رہا ہوں اور مجھے آپ کے یہاں سے کچھ مینوز آڈر کرنے ہیں سر اس کے اندر ہمارے مٹھائی ہو گی دو کلو مٹھائی تقریباً اور ایک چکن فرائی اور ایک چکن بریانی اور ایک مٹن بریانی سر اس کے اندر ہمیں جو مٹھائی ہے وہ بالکل کم میٹھے کی چاہیے اور چکن فرائی جو ہے وہ بھی بہت کم اوئلی ہونی چاہیے اور کم مسالے دار اسی طرح چکن بریانی کے اندر جو ہے مسالے بہت کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور سر آپ ٹائم ٹو ٹائم بالکل اس کو راج دوارے میں آڈر کر دینا میں آپ کو وہیں آن روڈ مل جاؤں گا تھینک یو سر